हलो महादेव देशी ढ़ाबे से बोल रहे हैं जी मुझे कुछ ऑर्डर करना था तो क्या आप खाना भिजवा सकते हैं ये मानसरोवर मेट्रो स्टेशन है न उसके पास शिवशंकर नगर कॉलोनी जी प्लॉट नंबर छप्पन अच्छा भेज देंगे ठीक है तो आप है ना नोट कर ले चीनी का पराँठा

एक चीनी मावा का पराँठा दो दो चीनी मावे के पराँठे कर दीजिए और तीन चीनी के पराँठे कर दीजिए अच्छा चीनी थोड़ी ज़्यादा डालियेगा कम चीनी का पराँठा नहीं बनाना आप मीठा ज़्यादा होना चाहिए मावा वाले मे भी चीनी ज़्यादा डालनी है हाँ और थोड़ा कड़क बनाइयेगा

ठीक है भेज दीजिए आप